अदालगुरि जिल्लायाव सोलोंथाइ बिथिङाव जों नायनो थाङोब्ला माखासे जों असुबिदा नुनो मोन्दों मानोना अदालगुरि जिल्लायाव थांनाय समफ्राव जोङो सोलोंथाइ थासारिया मोजां नङामोन बे ओनसोलाव गोबां सोमावसारनायजों साग्लोबगासिनो दङ बुं फारसेथिं सुमारसां सुमावसारनायाव सरकारनि मानसिफोरजों बायदिसिना नांलाय खमलाय जादोंमोन जायनि जाहोनाव फरायसालिफोराव थाखुवाव फरायनाया इसे असुबिदा जादोंमोन सम बायदियै फोरोंगिरिफ्रा फैनाे हायामोन फोरोंगिरिफ्रा फैबाबो फरायसा फरायसुलिफरा फैनो हायाखैमोन बेयाव पुलिस मिलिटारीफरजों बायदिसिना असुबिदानि मुगा मुगि जादोंमोन दा बे बेलायाव बुंनो थाङोब्ला बै समाव अदालगुरि जिल्लानि ओह फरायसा फरायसुलिफ्रा मोजां सोलोंथाइ लानो हायाखैमोन जायनि जाहनाव बे अनसोलाव फरायसा फरायसुलिफोरनि जायफोर

एक्जामफोरनि रिजालआ मोजां नङामोन दा बोसोरनैनि उनाव जों नुनो मोन्दों अदालगुरि जिल्लायाव फरायसाफोरनि सोलोंथाइयारि जा आबहावा इसे मोजां जादों दिनै जों नायनो थाहोब्ला नुनो मोनो एह अदालगुरि जिल्लायाव एह सोलोंथाइनि जा फरायसालिफोरा एह एसे एसे मोजां जानो हमदों आगोलाव फरायसाफोरनि जा सोलोंथाइ जायगा एबा फरायसालि बे फरायसालिफ्लाबो मोजां नङामोन खायफा जायगायाव अखाहायोब्ला बेयाव फरायनायनि जेबो एह सुबिदानो थायामोन बैनि थाखाय फरा फोरोंगिरिफोरा गथ'फोरखो मोजां थासारि लानानै सोलोंथाइ होनो हायाखैमोन दाब' बे सोलोंथाइनि थासारिया खायफा जायगायाव मोजां नङा मानोना एरैबायदि खायफा जायगा दङ जाय जायगायाव सोलोंथाइनि आबहावाया दाबो माने थाङाखै खायफा जायगायाव एबा टावन सहरफ्राव जों नायोब्ला नुनो मोनो बेफोर जायगायाव एसे एसे सोलोंथाइनि आबहावाया बा थासारिया समजिदों दा अदालगुरि जिल्लायाव बेसेक्कै आगोलाव जा बायदि दङमोन बेबादि नङा जों खोनानाय मुन्दों मोन्नाय बायदिब्ला बे बोसोराव एह नै हाजार नैजिथाम नैजिब्रै एह मायथाइयाव एह एपिएसिनि रिजालाबो मोजां जादों होन्नानै जों गम मोन्दों देग्लाइ बे बोसराव जों अदालगुरि जिल्लायाव आगोलनिख्रुइ सानैसो मोजाङैनो उथ्रिसारनो हादों दा बे बिथिङाव नायोब्ला अदालगुरि जिल्लायाव सोलोंथाइनि थासारिया एसे एसे मोजां जानो हमदों नाथाय दाबो फरायसाफोरा मोजां मोनसे गुनागुत्त सोलोंथाइ लानो नांगौब्ला जोङो फरायसालाव जों फोरोंगिरिनि जा अभाब बेखो जों नुनो मोन्दों जा फोरों खायफा फरायसालियाव गोबां फरायसा फरायसालि दं बेयाव दाबो नांगौ बायदियै फोरोंगिरि गैया नाथाय खायफा गुबुन हारिनि फरायसालिफोराव जों नुनो मोन्दों माने जेसांबो खिनि फरायसा दङा बेयाव बेनिख्रुइ खायफा फरायसालियाव दाबो नांगौबायदि फोरोंगिरि गैया दा दिनै बे बिथिङाव नायोब्ला सासे फरायसाया मोजां सोलोंथाइ लानांगौब्ला बेयाव सोलोंथाइनि आबहावा एबा थासारिखौबो गोनां जायो दा मोजां सोलोंथाइ लानांगौब्ला बेयाव फोरोंगिरि बिगोमा आरो फरायसा बेयाव आखान्थाइ थामारि बे मोजां सानलायनाइ हनायनाया मोजां जानांगोन बिनि थाखाय जोङो मुजां सोलोंथाइ लानायाव जों बयबो हेसा हेफाजाब होनांगोन दिनै बिफोर एह मोजां थासारिखो जों गावनो थि खालामना लानांगोन दा साख्रि बाख्रिनि गेजेरावबो अदालगुरि जिल्लायाव गुबां खिनि उन जानानै दङ जाहोना ओरैबायदि जोङो मोजां सोलोंथाइ लानायनिफ्राय जों मोजां जानो हायाखै दा गुबुन आसामनि गुबुन जिल्लाफ्राव बा गुबुन हारिफ्रा जाबायदि सोलोंथाइखौ मोजाें ओइ सुलुंथाइ लानो हादों दा अदालगुरि जिल्लायाव बेबायदि दाब हायलगि हायाखै जायनि जाहोनाव साख्रिनि इन्टारभिउफ्राव बर' सेंग्रा एबा लाइमोनफ्रा बा गुबुन हारिनि फरायसा फरायसालिफ्रा उथ्रिसारनो हायासै जायनि जाहनाव साख्रि लानाया एसे असुबिदा जादों दा बेनि थाखाय सिगाङाव जुं सोलोंथाइखौ मोजाङै लानांगोन मोजां मोजां थासारियाव बा मोजां आबहाबाखो सिस्ति खालामना लानानै जों सिगाङाव ओइ मोजां मोनसे सोलोंथाइ लानायनि उनावसो एह जों साख्रि बाख्रियाव एइ गसो होनांगोन दा जों बे सोलोंथाइ लानायनि बेलायाव जोङ बिगोमाफ्राबो साग्रिद जानांगोन गावनि गथ'वा सोलोंथाइ लानायाव मोजाङै सम मथे बियो फरायदोंना फरायाखै स्कुलाव थांदोंना थाङाखै बा फोरोंगिरिजों मोजां फरायदोंना फरायाखै फरायसालियाव थांनानै बेफोर बाथ्राफोरखौ बिगोमाफ्रा नोजोर होनांगोन अब्लासो मोनसे मोजां सोलोंथाइ लानो हागोन बेनि थाखाय जोङो बिगोमाफ्रा साग्रिद जानांगोन उनायाव